मैंने एक पेन खरीदा था बटरफ्लो का वो भी दस रुपये का आया था लेकिन बहुत अच्छा चलता है उससे लिखने में भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है अच्छा लिखता है और चलने में भी काफ़ी अच्छा है